جنگلات جنگلات میں بہت سارے تلنگانہ میں ایسے جنگلات ہے جو لوگوں کو آج تک کہیں نہیں معلوم ہوا جیسے نلاملا فوریسٹ عادل آباد کوچم پلی اور بدھ ازم ناگا ارجنا ساگر اور ایک ایک میوزیم ہے جو چومیلا نام سے ہے جو کئی لوگوں کو آج تک پتہ نہیں ہے